होशंगाबाद ज़िले में मुख्य उद्देश्य और आर्थिक चालक कपड़ा उद्योग है और कपड़े बनते हैं और बेग भी होते हैं होते हैं और बाहर शहर में बिकने भी जाते हैं दोगुनी दामों में कामों में कैसे निर्माण सेवा क्षेत्र ज़िले में कोई कल का खाने ख्वाब में जैसे जैसे पेटी बनाना कपड़े बनाना चटाई बनाना मिट्टी की बर्तन बनाने की फेक्ट्री है